पौधा लगाए थे पौधा लगाने पर अगर बारिश ज्यादा हो जाता है तो वे पौधा खराब हो जाता है और अगर गर्मी के समय में ज्यादा धूप हो जाता तो भी पौधा खराब हो जाता है इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं देखिए अगर ज्यादा धूप है तो उसको पियरा होता है गाँव में तो पियरा से उसे ढँक देते हैं या तो कोई ऐसा छांव ऊपर कर देते हैं कि ज्यादा धूप ना लगे उससे पौधा मुरझा जाता है मुरझाने से पौधा खराब हो जाता है तो उसे थोड़ा छांव अगर बना दें तो वो ज्यादा धूप नहीं पाएगा तो पौधा खराब नहीं होगा और अगर ज्यादा बारिश हो गई तो भी पौधा खराब हो जाता है अगर पानी रुक गया तो भी पौधा खराब हो जाता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं अगर पानी रुक गया है तो पानी का निकाल उसे बनाते हैं तो थोड़ा सा ढाल कर देते हैं ताकि जो पानी है वहीं से निकल जाए गर पानी निकल जाता है तो वहाँ पर ज्यादा कचड़ा नहीं होता तो पौधा सही रहता है और ज्यादा पानी रुकने की वजह से पौधा सड़ जाता है खराब हो जाता है तो अगर पानी रुका है तो पौधा खराब हो गया तो अगर ढाल बना देंगे पानी निकल जाएगा तो पौधा खराब नहीं होगा अगर फूल का पेड़ है तो वहाँ पर तो पानी ज्यादा से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए मतलब इतना रुके जितना मतलब उसको चाहिए उतनी ही पानी रोकें अगर ज्यादा पानी रुकेगा तो पौधा खराब हो जाता है अगर खेत में तो अगर ज्यादा मतलब गेहूँ का खेत है तो उसमें अलग पानी रुक गया तो वो तो मेंटेन कर लेता है गेहूँ में तो पानी लगता ही है और ज्यादा पानी लो रूक गया मतलब एक हफ्ते से ज्यादा पानी रुका है तब तो उसमें ढाल बनाना जरूरी है नहीं तो गेहूँ सड़ने लगता है इसलिए उस पानी में हाल ही में पानी बरस रहा था पत्थर भी पड़ा था तो हमारे खेत में तो ढाल है मतलब ऊँचा है और खाल भी है तो हमारे खेत में तो पानी नहीं रुका लेकिन हमारे बगल वाले खेत में पानी रुक गया था तो वो क्या कि खोल दी पानी पानी दूसरे तरफ बह गया तो उसके ले पानी जब निकालने गया तो खेत में खराब नहीं हुआ हम लोगों का खेत बच गया अगर हम लोग कोई भी पौधा लगाएँ अगर सावन लगाते हैं तो हर पौधा लग जाता है उसमें ना ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा ठंडी रहती है ना ही बरसात रहती है तो सावन में जो अगर कौनो पौधा लगाते हैं गन्ने का या तो कोई खेती भी करते हैं तो बरसात का मौसम में हल्का बारिश होती है तो उसमें कौनो भी पौधा लगाओ तो अच्छे से वो पौधा पकड़ लेता है अगर डाय उस पौधा के अंदर अगर ढाल हो जाए बढियाँ से तो पौधा अगर पानी से बराबर पाता रहे तो उसमें सही रहता है